मेरा जो ये पर्फ़्यूम था मुझे बहुत ही बढ़िया लगा बेला विटा का लाइक उसकी महक बहुत अच्छी थी सब कुछ बढ़िया था काफ़ी उसकी मलब चौबीस आर्स तक उसकी महक भी रहती है और एक मतलब ज़्यादा उसका वो सर दर्द जैसा कुछ नहीं था बहुत ही बढ़िया था लेकिन अभी उसकी जैसे मैंने लिया था पंद्रह सौ में और अभी उसकी रेट चल रही है बारह सौ सम्थिंग तो मुझे थोड़ा लगा की हाँ मैंने थोड़े पैसे ज़्यादा दे दिए हैं प पर कोई नहीं अच्छा है तो लेकिन पर्फ़्यूम अच्छा है पैसे में थोड़ा हाँ लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा दे दिए